थंडेचें वखद म्हटल्यार अशें थंडी जाली किदें मात्शी खोंकली येवंक लागली बीन जाल्यार आमी घरांत कडेन अशें वखद करता म्हणजे अशें कसाय करता जेतून आमी अशें गंजण घालता तुळशीचीं केसरां घालता वट्टेलांवाचीं पानां काळीं पासां आसता तीं इल्लेश्यो कोथमिऱ्यो मागीर हें बडिशप हें दोडोन घालता आनीक तितून इल्लेशें सुंट घालप आलें दोडोन घालप आनी मागीर तें उदक घालून शिजप आनी मागीर निमाणे कडे तितून गोड घालप आनी तें कसाय करून तो घेवप तेजेर एक दोन तीन वेळार घेतलें की थंडी निवयटा आणीक जोर येयलो जाल्यारूय अशेंत घरांत कडेन वखद करता म्हणजे अशें को को कोडयेचो पालो आसता पय तो असो दोडोवन माथ्यार घातले की जोर देंवता आमचे घरा कडेन होच उपाय मागी चडूच जायना कमी जायनाच जाल्यार मागीर आमी हॉस्पिटलांनी वयता ते तेच हेचेर कामीण आसा म्हणजे जॉयन्टीस कामिणीक अशें आमी घरा कडे उपाय आसा कितें असो काडो करून दिता ते तितून किदें घालता आसाळीच्यो कोमऱ्यो घालता मेथयेचो पालो जिरें इल्लेशें पुननर्वो हें घालून शिजयता आनी मागीर तें दिता दिवसाच्यान तीन पावटी दिता अशें आयतार बुधवारूत घेता तेजेरूय आमचे अशें कामीण निवळता चडूच तशें जायना जाल्या तेन्नाय तशेंच आमी मागीर हॉस्पिटलान वयता पूण चडशें हेजेर निवयटा असल्या काड्याचेर कामीण मुतखडो जाला जाल्यार तेवूय तशे वांयची भाजी म्हणून मेयटा ती वांयची भाजी तशी अशी इल्लीशी शिजोवप आनी तेजे एकाचे दोनाचे एक ग्लास करप आनी तो काडो घेवप तेजेर तो मुतखडो मागीर हळुहळू इल्लो इल्लो असो असो हें जावन तो मुतांतल्यान पडोन वयता मागीर डेंगू जालो जाल्यार ते तशें पोपायेचीं पानां आसता तेंचो रोस काडून असो पिवपाक एक दोन चमचे दिले सकाळचे मागीर तिळसांजचे अशें तेजेरूय अशे निवयटा नाजाल्यार डेंगूचेर कितें जाता हें प्लेटलेट्स कावंट्स देंवता न्ही त्या खातीर आमी ते पोपायेचो पानांचो रोस दिता काडून तेजे मागीर ते नॉर्मल उरता